ہیلو

جی کون سی سبزی چاہیے آپ کو آلو بیس روپیے کلو ہے اور مٹر پچاس روپیے کلو ہے اور اور کیا چاہیے آپ کو گاجر تیس روپیے کلو ہے اور بتائیے آپ جی ہمارے پاس آپ کو ہر چیز تازی ملے گی اور ہر چیز بالکل فریش ہوگی اور مٹر مٹر پندرہ روپیے کلو ہے کتنے کتنے چاہیے آپ کو اچھا آلو ٹماٹر گوبھی گاجر اور ہری مٹر جی یہ ساری چیزیں آپ کو تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کلو چاہیے گوبھی کے ریٹ تو پینتیس روپیے کلو ہے پینتیس روپیے کلو جی گوبھی دو دو کلو چاہیے گوبھی باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک ایک کلو چاہیے اچھا ٹھیک ہے کہاں آپ رہتے ہیں وہیں ڈلیوری کروائیے یا آئیں گی لینے کے لیے ہو جائے گی اور یہ شاپ اندر کو آئیں گی آپ تو ایک کاسمیٹک کی دوکان ہوگی وہیں پہ اسی کے جسٹ آپ آئیے آپ لینے آئیں گی یا آن لائن منگوائیں گی اچھا جی آپ آ سکتے شاپ پر اور میری شاپ میری شاپ صبح کھل جاتی ہے آٹھ بجے اور شام میں پھر کھلی رہتی ہے شام میں نو بجے تک کھلی رہتی ہے میری شاپ آپ کبھی بھی آ سکتی ہیں لینے کے لیے جی آپ ایک بار مجھے کال کر دینا جب آپ آئیں جی ایک بار ہم سے مل لیجیے گا ٹھیک تھینک یو